हैलो हा हरिओम हा ॿुध मुंहिंजा महिमान ईंदा तव्हांजी होटल में त तव्हां वटि छा छा सर्व थींदो आहे

त तव्हां इहो ध्यानु रखिजो की मुंहिंजा महिमान ईंदा त उन्हनि जी ठीक सां खातिरदारी थी सघे ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे हाणे जेके उहे घुरंदा उन्हनि जी डिमांड जेका हूंदी त उहो ई तव्हां ठाहे ॾिजो ठीकु आहे

उन्हनि जी जंहिं वक़्तु जेका डिमांड हुजे हा जेतिरी चाहींदा त स्वीट बि पोइ ठाहिराएजो मथो हा ठीकु ठीकु आहे

तव्हांजो नालो ॿुधो आहे

त इन करे मां तव्हांखे फोन थी कयां

हा ठीकु आहे कॾहिं ईंदा त उहो अॻिले महीने में ईंदा हा अॻिले महीने में ठीकु आहे हा नेक्स्ट मंथ में ईंदा हा हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु

ओके हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु इहो ई मां बि चाहियां थी बिल्कुलु

ठीकु आहे ओके